کچھ مقامی کھیل یا تفریحی سرگرما جو کہ گوتم بدھ نگر ضلع میں مقبول ہیں وہ ہیں ریسلنگ باڈی بلڈنگ کمپٹیشنس اتیادی اس وقت گوتم بدھ نگر اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں باڈی بلڈنگ اور ریسلنگ کو لے کے بہت زیادہ ہوڑ مچی ہوئی ہے اتر پردیش ویسٹ میں اس وقت کم سے کم انچاس باڈی بلڈنگ کمپٹیشنس ہو رہے ہیں جو کہ اکتوبر میں ہی ہیں جس میں کئی کے لوگ اپنے باڈی کی تندرستی کو دکھاتے نمائش کرتے ہیں اور کچھ جیتتے اور اپنے آپ میں گرو محسوس کرتے ہیں ایسے ہی بہت سے کام اتر پردیش میں کئے جاتے ہیں جو کہ اتر پردیش میں کی کمیونٹی کو بہت زیادہ پرسارت اور وکھیات کرتے ہیں